اتر پردیش ہندوستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے یہاں پر الگ الگ طریقے کے اسکولس ہیں جیسے کہ کچھ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے اسکول ہیں کچھ سینٹرل کے دوارا چلائے جاتے ہیں جیسے سی بی ایس ای اپنے ایگزامس کراتا ہے وہ ہیں پھر اس کے بعد آئی سی ایس ای ہیں جو انٹر نیشنل بورڈ مانا جاتا ہے اور اس کے اندر الگ الگ مختلف سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جیسے پرائمری لیول کے الگ ہوتے ہیں سیکنڈری کے الگ ہیں پھر گریجویشن پوسٹ گریجویشن اینڈ پی ایچ ڈی تک کی پڑھائی یہاں پہ کرائی جاتی ہے پی ایچ ڈی کی پڑھائی یا پھر گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی اگر ہم بات کریں زیادہ تر یونیورسٹیز کراتی ہیں لیکن اسکولنگ کا جہاں تک رہتا ہے تو بس پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن اب بچوں کو پرووائڈ کرواتے ہیں اور ان کے اندر جو پڑھانے والے سبجیکٹ ہیں اگر ہم پرائمری اور سیکنڈری کی بات کریں تو پرائمری میں تو سبھی کچھ پڑھایا جاتا ہے ہندی انگلش اردو میتھس سائنس جیوگرافی ہسٹری اور اگر ہم سیکنڈری لیول کی بات کریں تو یہاں سے بچے خود اپنے سبجیکٹ چوز کرتے ہیں جیسے کہ کوئی کامرس فیلڈ میں جاتا ہے کوئی میتھس فیلڈ میں جاتا ہے کوئی بائیو لیتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد ہی پھر اسی طریقے سے گریجویشن کے اندر جائیں گے تو کوئی پھر میکینیکل فیلڈ میں چلا جاتا ہے کوئی سیول میں چلا جاتا ہے کوئی پھر یہاں پر کامرس میں بی کام ہائی پروفیشنل کورس کرتا ہے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اگر کوئی آرٹس میں لینا چاہے تو وہ پھر آرٹس میں لے لیتا ہے اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ مختلف بہت سے سبجیکٹس یہاں پڑھائے جاتے ہیں